हेलो क्या मैंने वाटिका में लगाया फ़ोन मुझे मुझे एक ऑर्डर लिखाना था एक पिज्ज़ा एक बर्गर और टमैटो केचप एक्स्ट्रा

कितने बजे तक डिलीवरी हो जाएगी पाँच बजे तक नहीं सर मुझे और जल्दी चाहिए मुझे पेपरिया जाना था नहीं सर मुझे साढ़े तीन बजे तक चाहिए डिलीवरी और जल्दी हो जाए तो और अच्छा है

सर और उसमें एक्स्ट्रा पैकेजिंग रख दीजिएगा जैसे सॉसेज वगैरह मतलब गरम होना चाहिए वो मतलब मुझे दूर तक जाना है इस वजह से आप उसे का गरम रखिएगा फ्रेश और पैकेजिंग एक्स्ट्रा कर दीजिएगा जी जिसमें वो गरम रहे हाँ और बाकी फ्रेश सब्जियाँ डाल दीजिएगा थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा सलाद रख दीजिएगा टाइम कितना लगेगा सर थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता और जी जी सर और पेमेंट किस तरह से करना पड़ेगा

सर क्यू आर नहीं है मेरे पास मतलब मैं फोन पे से कर दूँ ऑनलाइन डायरेक्ट आपके

नहीं सर मतलब ये था क्यू आर के अलावे भी आपके पास कुछ होता तो मैं उससे कर देता मेरे पास वो ही हैगा जी सर मैं ऑनलाइन कर दूँगा